हेल' आदै अ बै ओरैनो आं माबासो सोंहरनो नागिरदोंमोन आं गोबाव जानायखाय नोंसोरनिथिं बेरायहैनो नागिरदोंमोन दा ओरैनो औ ओमफ्राय बेनिखायनो गोबाव जानायखाय गोसोखांनानै दा ओरैनो माबायदि दा बोथोरफोरालाय माबायदि नोंसोरनिथिं गरमफोरालाय आरो माबाफोरा औ बिदिनोसै माथो औ मा बिदिनो गरमबाबो गोसोखांदों आङो ओरैनो बेरायहैनो होननानै बोरायबायबो नालाय अ बेनिखायनो आं गोसोखांनानै नोंखौनो फन हरग्रोदों आं दा एसे औ औ माब्लाबा थांगोन दा नफोराव ओरैनो जेबो जायाखै लोमजाबायाखै ए बिदिनोसै माथो जेरावबो गरमनि थ'द गैला अखा हानायनिबो थ'द गैला नालाय बेफोरबायदिनो जाबाय लोमजानाय साजानाय बायदिसिना माबाफोरा माब्लाबा थांगोन आं बेखौनो थांनो खबर लादों आं एसे आं न'आव ओरैनो सुबिदा लाग्रोनि आं थाखा फैसानिबो खोथा थायो नालाय ओरैनो माबाफोरालाय गायनाय फुनायफोरा हाजोबबाय अह दे उपाय गैया गरमबाबो मावनांगौ गरमबाबो मावनांगौ थानदाबाबो मावनांगौ माथो खालामबावनो ओंखामफोर जाखांबायमोन आंबो जाखांबाय ओरैनो जाखांनानै ओरैनो गोलांनायावसो माबानायावसो जिरायनायावसो गोसोखांनानै बेखौनो फन हरदों आं

दे होनबालाय बिदिनो माब्लाबा जोंहाबो बिदिनो कुनुरक'म जेबो जाथ'वाखै जानायफोरा बिदिनो गरमफ्राथ' लाख'नो हालिया बांबोबाय माथो खालामबावनो अ

होनबालाय आं माब्लाबा थांगोन औ औ औ

गैथ'वा गैथ'नायालाय दा जेबो जाथ'वाखै दे होनबालाय अ दे